ہاں خواتین کھیلوں میں شامل ہوتی ہیں اور ان کی شمولیت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے کھیلوں میں خواتین کی شرکت مختلف سطحوں پر دیکھی جاتی ہے ابتدائی سطح سے لے کر پیشے ورانہ سطح تک میں جتنی خواتین کو جانتا ہوں ان میں کچھ مثالیں شامل ہیں دوستوں اور رشتے داروں میں کئی خواتین مختلف کھیلوں میں حصہ لیتی ہیں جیسے کہ فٹ بال باسکٹ بال والی بال ٹینس کرکٹ پروفیشنل کھلاڑی ہندوستان میں بھی کئی مشہور خواتین کھلاڑی ہیں جیسے کہ میری کوم باکسنگ سائنا نہوال بیڈمنٹن اور پی وی سندھو بیڈمنٹن اسی طرح رشمکا مندھنا کرکٹر میں ہندوستان میں خواتین کے لیے کھیلوں کے مواقع ملکی سطح پر مختلف کھیلوں کے یونٹس ٹورنامنٹس اور لیگس جو خاص طور پر خواتین کے لیے منعقد کیے جاتے ہیں جیسے کہ آئی پی ایل خواتین کرکٹ اور ڈبلو این بی اے خواتین باسکٹ بال لیگ تعلیمی اداروں میں اسکولوں میں اور کالجوں میں خواتین کے لیے مختلف کھیلوں کی ٹیمیں اور تربیتی پروگرامس موجود ہیں پبلک اور پرائیویٹ کلبس خواتین کو فٹنس اور کھیلوں کی سہولیتیں فراہم کرنے والے کلبس اور فٹنس سنٹرس بھی دستیاب ہیں عمومی طور پر خواتین کو کھیلوں میں شرکت کے مواقع فراہم کرنے اور ان کی کامیابیوں کو سراہنے کی کوشش بڑھ رہی ہے جس سے کھیلوں میں ان کی شمولیت میں اضافہ ہو رہا ہے